दिक्खो इसदे नुकसान बी तां असें ई बड़े न में इक फ़ोन लैता उसदे बिच जि'यां में पढ़दा हा ते हून में फ़ोन लेऊ उड़ेआ ते मिगी पढ़ने गी मेरा दिल गै निं करदा बिलकुल बी की जे में आद्त लग्गी गेदी हून जेल्लै में फ़ोन लैता ते में शामीं जिसै दिन फ़ोन लैता ते सिम पाई ते में लग्गी गेआ फोनै ई चलाना मिगी हून ओह्दी आदत लग्गी दी ते हून अ'ऊं बिना ओह्दे अ'ऊं पढ़ी निं सकदा ना मेरे शा पढोंदा घरै आह्ले कोई कम्म दसदे ते में कम्म करने बी मन निं करदा मेरा दिल करदा की हून अ'ऊं फोनै ई गै लग्गा रोआं ते ते बाकी एह्दे बिच होर बी बड़े ओह् ऐ न्हाड़ा नुकसान ऐ जि'यां फ़ोन दिक्खी दिक्खी दिक्खी पूरी पूरी रात चैट करदा ते फ़ोन दिक्खी दिक्खी ते अक्खीं खराब होई जन्दियां ते होर बाकी एह्दे च बड़े सारे अननेसेसरी प्रा ओह् होंदे मतलब बन्दा बड़ा गै ओह् होइंदा आउट ऑफ कंट्रोल होई जन्दा हून फोनै बिच अगर अस जादै गै एह्दे बिच लग्गे रौह्गे ते साढ़ा पढ़ने ई दिल निं करदा ऐ ते ना ओह् ना पढ़ने ई दिल करदा ते टाइम बेस्ट होई जन्दा घरै आह्ले कोई कम्म दसदे ते तां बी असें क'म्म करने ई दिल निं लगदा बस दिक्खदे रौह्ना फोनै ई दिक्खदे गै रौह्ना दिक्खदे गै रौह्ना दिक्खदे गै रौह्ना ते होर बाकी जि'यां हून सोशल मीडिया सोशल मीडिया बिच इंस्टाग्राम औंदा फेसबुक औंदी अपने व्हाट्सएप औंदा ते अस लग्गे रौहंदे कुड़ियां कोई बथ्हेरियां रखी दियां असें कोई इंस्टा बिच मैसेज करा दी कोई फेसबुक बिच लग्गी कोई ओह्दे बिच अपने व्हाट्सएप उप्पर मैसेज करा दी ते कु'त्थें करना पढने दी दिल ते भी उ'ऐ असें लग्गे रौह्ना कुड़ियें कन्नै गप्पा चोदनियां चोदी चोदी ते अपने बस भी घरा आह्ले बी आखदे की तुस बिगड़ी दे भलेआं गै ना पढ़ने ई दिल ते इ'यां गै सु'न्न ज्वार ज'न्न पेदी ते बुरे हाल होआ दे